सारें सारें आमी सगळ्या झाडाक वापरतात जेन्ना एक झाड ल्हान आसता तेन्ना ताका कमी साऱ्याचो वापर करतात सारें घातलें की झाडां पोशण मेळटात सारें आमी घरा सुद्दा तयार करूंक शकतात जीं झाडां जीं पानां पडटात तीं एकठांय करून आमी जीं झाडाचीं पानां पडटा तीं एकठांय करून दवरलीं जाल्यार तातून थोडेंशें उदक घातलें की पानां कुसता आनी त्याच पानाचें सारें तयार जातात तशेंच गायचें शेणाचें सुद्दा आमी सारें तयार करूंक शकतात शेण सुद्दां आमी तें झाडाक घालूंक शकतात ततून झाडाची वाडाय खूब बरी जाता